जैसे हमने पौधे लगा दिए गर्मी में तो गर्मी में उनको लगाकर के उनको पानी बहुत डालना पड़ता है दिन में कम से कम तीन से चार बार अगर उनको डाल रहे हैं पानी तो बढ़िया है ताकि पकड़ लेगा अच्छे ढंग से ज़मीन में और बड़े हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है और धूप से ही उनको बचाना ही पड़ता है क्योंकि धूप में अगर गर्मी में अगर पानी ऊपर से भी धूप लग रही नीचे से भी अगर नहीं पानी पाए तो वह सूख जाएगा तो इसलिए हम लोग उनको छाँव में ही लग पहले डालते हैं उनको छाँव भी करते हैं और नीचे से पानी डालते हैं और इससे अपना यह मौसम आ गया गर्मी का यह है और और ठंडी का मौसम है तो जैसे पौधे हैं धूप में और छाँव धूप में अगर नहीं है तो उनपे क्या है कि तमाम प्रकार का दिक्कत होती है और अगर छाँव में है पौधे तो फल भी नही लेंगे और छाँव में हो तो ढइ सही ढंग से फय फल भी नहीं लेते हैं और अगर खुले में है तो ठीक है जैसे एक बहुत से पौधा के नीचे ही पौधा हो जाते हैं तो किसी काम का नहीं होते है वह आटोमेटिक ही सूख जाते हैं तो इसलिए हम लोग अलग अलग ही पौधा लगाते हैं और जानवर से ही बचने के लिए पौधों को घेरना ही पड़ता है उनको घेरकर के जाली टाइप में बनाकर उसके बाद तब पानी से सींचते हैं और आम उम का भी है तो अपना यह भी थोड़ा मौसम से बचाना ही पड़ता है लेकिन थोड़ा